जेह्ड़ी एह् लोकल सपोर्ट जेह्ड़ी ऐक्टिविटी पॉपुलर ऐ जेह्ड़ी बिच ओह् पैह्ली ऐ गुल्ली डंडा कीकली स्टैपू छुप्पन छुपाई स बांटे गिट्टे संतोलिया ते एह् जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े एह् छोटे छोटे गेम न एह् खेलने ई बड़ा मजा औंदा ओह् कि'यां जि'यां अजकल ते फोन आई गे कोई बी घरूं दा बाह्ऱ निं निकलदा ते पैह्लें केह् होंदा हा जेह्ड़े बी निक्के निक्के बच्चे हे ओह् साथ बैठियै साथ खेढदे हे जेल्लै बी उ'नें ई टाइम लब्भना उ'नें आपें आपस बिच मिली जुलियै कड्ढना ते अजकल ऐसा है निं ते ओह्दे बिच केह् होंदा हा जेह्ड़े ओह् आपस बिच खेढदे हे लगदी बी ही रोंदे बी हे पर मार निं पौंदी ही उ'नें ई ते ते उं'दे बिच प्यार बधदा हा अगर इक खेढने ई अस औंदा दा खेढने आस्तै ते दूआ उसी दिक्खी दिक्खियै अपने आप बाह्र आई जंदा हा खेढने ई ते एह् जेद्ड़े खेढ हे एह्दे बिच उं'दी जेह्ड़ी गैट्ट टूगैदर दी फीलिंग ही ओह् आपस बिच कापरेशन बी बड़ी बधदी ही एह् जेह्दे बिच ओह् आपस बिच मिली जुलियै खेढदे हे खेढियै मजा बी लुटदे हे इंजायमैंट बी करदे हे ते एह्दे बिच उं'दा जो बांड हा ओह् इक स्पैशल बांड होंदा हा ते कॉपरेशन आह्ली युनिटी आह्ली फीलिंग औंदी ही